جب ہم بات کرتے ہیں تو چھوٹے کاروبار میں ترقی کے لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کس طریقے سے چھوٹے کاروبار کو اور چھوٹے کاروباریوں کی مدد یا خاص طور پہ جو لوگ چھوٹے کاروبار کے کا استعمال کر کے اپنی ترقی کرنا چاہتے تو انہیں اپنے کاروبار میں ٹیکنالوجی کے استعمال کرنا کچھ حد تک بہت ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹیکنالوجی ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے وہ اپنی چیز دوسروں تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی چیز کی چیز جیسے کہ ٹیکسائل ٹیکسٹائل ہو یا پھر اور بھی اس طرح کے دیگر چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت حد تک لازم ہوتا ہے اس کے لیے ٹیکنالوجی ہی جی ٹیکنالوجی کرنے کاروبار میں بہت طریقے سے مدد کی اور مسلسل اس کے اوپر پھر بھرپور کوشش کی جاتی رہتی ہے اور کوئی بھی کاروبار ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اگر ترقی کرتا ہے تو اس کے ترقی کے اس کا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی بہت حد تک ہماری زندگی پر منحدث ہے